बच्चा सबको सीखना चाहिए मैथिली भाषा किआकि काहेकि मैथिली भाषा अच्छा हुए छै मतलब मैथिली भाषा सब जगह तऽ नहिए बोलल जाइत छै लेकिन मैथिली भाषा सीखना चाहिए किआकि बहुत जगह मैथिली भाषाके ही प्रयोग हुए छै ईसलिए मैथिली भाषा बोलना चाहिए बच्चा लोग को सीखना चाहिए हर जगह सीखना चाहिए मैथिली बच्चा मतलब की जितना जगह सब बच्चा को मैथिली भाषा सीखना चाहिए मैथिली भाषाके बहुत मतलब बहुत अच्छा भाषा छै मैथिली भाषा सुनैमे भी अच्छा लगै छै बोलैमे भी अच्छा लगै छै मैथिली भाषा बस